भारत में रंगमंच खे ॾाढो महत्व अञा नथो ॾियो वञे पियो जंहिंजी वजह सां कि अॻिते नथा वधी सघनि पिया इहे माण्हू जीअं कि सरकारि जी तरफ़ सां स्थानिय जेके रंगमंच कर्मी आहिनि इन्हनि जी स्थिति संतोषजनक न आहे त अभाव जे कारण अ जो कि अवसरनि जी और जेकी गवर्मेंट जी तरफ़ सां सपॉर्ट थियणु खपे और ऑपोर्चुनिटी थियण खपे वधण जे लाइ उहा नाहे जंहिंजी वजह सां जेके कलाकार आहिनि इहे अॻिते नथा वधी सघनि पिया नथा हिन में बि जीअं ओड़ो ऑडीटोरियम साउंड सिस्टम कैमरा वग़ैरह ख़र्चु लॻे थो पियो जंहिंजो कि इंवोलविमेंट अञा असांजे गवर्मेंट जो हिन सभु शयुनि में को न आहे जंहिंजी वजह सां कलाकार भरिया भारत में ओतिरो महत्व और अवसर नथा पाए सघनि पिया